नमस्ते लकड़ी वकड़ी कैसे चल रही है

अरे भाई मंदिर की पतेली बनाना है है दरवाज़ा लगाना है करना है जंगला लगाना है शीशम कैसे सखुआ कैसे हिसाब से बताइए कैसे नहीं नहीं चंदन के घर के बहुत नहीं है हिसाब से बताइए कि ले सकें शीशम बताइए चाहे सखुआ बताइए दरवाजा लगाना है जंगला बनाना है चार सौ रुपया अरे कुछ कम नहीं करेंगे क्या क्वालिटी देख रहे हैं भाई पे चढ़ाना है लगाना है

अच्छा अच्छा हाँ तो वो कितना वो कितना पड़ेगी अच्छा सेखुआ

अरे कितना छोड़ेंगे आप बताइए ना अरे कुल मिलाके सौ फ़ुट का ले ही लेंगे

तीन सौ रुपया चार सौ रुपया कह रहें सौ रुपया छोड़ रहे हैं अरे सौ रुपया और कम कर लीजिए

थोड़ा सा गुंजाइश कर लीजिए थोड़ा सा

थोड़ा सा और गुंजाइश कर लीजिए चार सौ रुपया लगा लीजिए हाँ सौ फ़ूट सौ फुट के लकअड़ीये ले रहे हैं अच्छा अच्छा नमस्ते भैया